वाराणसी जिले में उगाने वाले फ़सल जैसे गेहूँ हो गया गेहूँ हो गया चावल हो गया गेहूँ जैसे हम लोग बोआई करते हैं उसको पानी डालते हैं फिर उसको खाद डालते हैं सींचते हैं फिर उसको कटाई और कटाई होता है जब कटाई होता है उसको अच्छे से द दबाते हैं फिर उसको धोते हैं फिर उसको चक्की पर भेजते हैं आटा को फिर उसके बाद उसके बाद उसको आप पिसा कर आता है उसका रोटी बनता है और पूड़ी बनता है कई पकवान बनते हैं आटे से आटे से पकवान और हो गया धान के खेती में हम लोग चावल बनाकर खाते हैं पुलाव बनाते हैं और उसको ज़्यादा भुजा कर ही खाते हैं आलू आलू कई प्रकार हैं के सब्ज़ी नहीं परते हैं जैसे मटर हो गया पनीर की सब्ज़ी में हो गया यह सभी में ही आलू पड़ते हैं और हम लोग एक दिन ऐसे बाज़ार में चले गए बाज़ार में से आलू खरीद आलू खरीद कर लाए आलू खरीदने चले गए वहाँ पनीर फिर लाए मटर लाए मसाला लाए कुल खरीद कर लेकर आए फिर उसको अच्छे से उसको पकाए यानी उसको छीले छीले उसको करा काटे फिर पनीर पनीर को भी काटे लहसुन छीलें मटर छीले प्याज़ काटे फिर कढाई को गैस पर रख कर आन किए फिर इसको तेल डाले तेल डाल दिए उसमें जब यह तेल लाल हो गया तो उसमें हींग डाले जीरा डाले प्याज़ डाले फिर उसके बाद पनीर डाले पनीर डाल कर उसको हम निकाले फिर वह मटर फिर पूरा मसाला मसाला अच्छे से भूजे उसको यह हम लोग का पनीर का पनीर बनाने का